جی آپ آٹو والے بھیا بول رہے ہیں جی وہ مجھے جھارکھنڈ مندر جانا تھا بلرام پور جی جی جانا تو مجھے چھ بجے ہے جی جی نہیں اے سی میں جائیں گے جی جی تو اس کا کتنا لگے گا لوکیشن میرا تلسی پور ہے جی جی جی

جی چار سو پڑے گا نہیں بھیا آپ کچھ کم کریے بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے نہیں پھر بھی چار سو زیادہ ہو گیا کچھ کم کریے نا چلو ویسے بھیا آپ کتی بجے تک آپ یہاں پہ پہنچیں گے جی جی جی جی

جی جی اوکے اوکے تھینک یو اوکے تھینک یو تھینک